मैथिली भाषा हमर लोगैनके बहुत मीठा आओर बहुत मधुरसँ मानल जाइ छै मिथिलाक लोग मैथिलीसँ बहुत परिचित छथि मैथिली भाषा लोकपर प्रचलित छथि मिथिलाके वासी मैथिली मैथिली बाजि कऽ आओर बहुत आदमीके मन प्रसन्न कर कए दै छथि मिथिला मैथिली बजनाइ कोनो भारी बात नहि छै अहाँके लोग जल्दीसँ जल्दी सीख जाइ छथि मिथिला मैथिली मिथिलाक लोगके तऽ मधुरसँ मधुर बात वाणी मैथिली लगय छथि आओर मैथिली बजय छथि मैथिली मे दखबय आइ काल्हिमे आदमी सब झगड़ा करय छथि या बर्ताव किसीसँ वार्तालाप करय छथि तब कोनो कोनो फर्क नहि अबय छथि लगय छै कि कते सुन्दर कते अच्छासँ बाजि रहल छै मिथिलाके भाषा मैथिली आओर मिथिलाके लेल मैथिली तऽ बहुत अच्छा छै मैथिली बजनाइ सबके बसके बात नहि छै लेकिन सीखलापर मैथिली तुरन्त लोक सीख जाइ छथि आओर दोसर स्टेटमे देखबय दोसर राज्यमे मिथिलाके आदमीके बहुत लोक आदर प्रेमसँ मानय छथि केओ किएक कि मैथिली बजय छथि आओर मैथिली रङ्ग रूप भाषासँ मिथिलाक लोक पहचानल जाइ छथि मैथिली बोलि कऽ बाजि कऽ लोकके मन लुभाव आओर प्रेमसँ मोह लेल लेल अछि मैथिली बहुत भाषाके एक व्याकरण अछि मिथिलाक लोक मैथिली अपन जन्मजातसँ मानि आबि रहल छथि मैथिली भाषा मैथिलाक लोक एक लोकप्रिय गीत गाओल जाय छथि अनेक तरहके गीत सब मिथिलाके मैथिली भाषामे जे गा कऽ आओर लोकके कैसेटके रूपमे जेना तेना लोक सुनय छथि आइ काल्हिमे तऽ मैथिली फिल्म सब बहुत तरहके बनि रहल छथि फिल्म सब तऽ देखबय तऽ बहुत आनन्दी लागत देखयमे आओर सुनइयोमे मिथिलाक भाषा बहुत प्रेमसँ बहुत अच्छा बहुत बढिआँ लागत मिथिला मैथिली मैथिली एहन भाषा छी नऽ तऽ लगबय लगत जे हम सुनिते रही लोक सब दोसर देशके दोसर स्टेटके दोसर राज्यके आदमी सब जे मैथिली भाषा सुनय छथि ने कहय छथि आह आह कते सुन्दर आदमी छथि कते सुन्दर ई छथि लड़का छथि कते सुन्दर चचा छथि जे मैथिली बजय छथि मैथिली भाषामे प्रेमपूर्वक बोलनाइ बहुत आनन्दी दे आनन्दी अछि मै मैथिली मैथिली सबके लगभग सीखबाक चाही दोसरो राज्यके आदमी सबके किछु ने किछु मैथिली भाषा सीखबाक चाही हमारा संविधानमे हमारा इंडियामे मैथिली भाषाके बाइसमा भाषाके रूपमे दर्जा मिलल छथि भाषा जे छै ने बहुत मैथिली भाषा बहुत बहुत बहुत अच्छा छै मैथिली भाषा बोल बोलय कऽ लेल अहाँके आइ काल्हिमे किछु ने किछु किछु ने किछु बोलबय किछु ने नऽ किछु सुनबय अपने भाषा अहाँके सुनयमे आओर बोलयमे कोनो ने कोनो किछु ने किछु तकलीफ होयत अहाँ जल्दीसँ जल्दी भाषा सीख जेबय मैथिली भाषामे कतेक सुन्दर कवि सब छथि जैसँ विद्यापति जी सब विद्यापति जी सब मैथिली भाषाके लेल बहुत प्रसिद्ध कवि मानल जाइ छथि मैथिली भाषाके नाटक कवि ई सब मैथिली भाषा जे जे मैथिली भाषाके लेल बहुत अच्छा मानल जाइ छथि मैथिली भाषा बोलि कऽ आओर गायके लोक सब अपन दोसर देशके दोसर राज्यके अपन मिथिलाके गौरव बढाओल जाइ छथि अहिके लेल धन्यवाद